हांव हांव गांवची गांवांक जायते कडेन भोंवल्लो आसा तेन्ना तें थोडें गांवाचीं नांवां तुमकां सांगता मळकर्णे काजूर काजूर

तळपणां काणकोण साल पिसुंदरें मायणां कुडतरी मडगांव

असोळडें जामावली रिवणां केवणां